नमस्ते सुनाई नहीं पर रही कुछ हाँ सब्ज़ी चाहिए हमको हाँ हाँ हाँ कच्ची चाहिए हाँ आलू गोभी टमाटर प्याज़ हाँ सब मिलता है तीस पैंतीस में आलू मिलता है गोभी बीस रुपैया पच्चीस रुपैया फूल मिलता है बाँकी प्याज़ चालीस रुपैया किलो मिलता है लस लहसुन सौ रुपैया सूखी मिर्च बैंगनों में रखे तीस तीस बत्तीस में हिँया आओ पच्चीस में हिँया सब चीज़ में लोबियो मिली चालीस रुपैया में मिरचा भी मिलेगा टमाटर मिली हर एक सामान मिलता है यहाँ पे हाँ अब गर्मी में जो है गोभी है लोबिया है भिंडी है लौकी है लौकी है पालक है यही सब जो हरी सब्ज़ी मिलता है परवल है टिंडा है ये सब चीज़ यहाँ मिलता है हाँ हाँ मिल जाएगा हाँ मिल जाएगा हाँ हाँ हाँ हाँ आप जब चाहेंगे तब मिल जाएगा हाँ इ समय तो भिंडी विंडी है लौकी भिंडी तुरई बैंगन ये सब चीज़ लगी है और कद्दू अद्दू लगे हैं ये सब चीज़ लगा है कद्दू भाई फूल आ रहा है अभी तैयार नहीं है भिंडी लौकी है तोरई तैयार है भिंडी चालीस रुपैया और पच्चीस रुपैया में है बढ़ियाँ वाली चालीस रुपये में है बाँकी पैंतीस रुपैया तीस रुपैया किलो किलो कद्दू तो बीस रुपैया पच्चीस रुपैया में है अच्छा मिल जाए हाँ ठीक आओगे की लेना हो तो बोलिए कटहल ओटहल है ई सब चीज़ बिक बिकता है लेकिन कटहल सब सस्ता है कटहल बीस रुपये में है बीस बाईस पच्चीस बस बहुत बढ़ियाँ वाला पच्चीस में है ह्म्म और जो सब्ज़ी आप ले आओ वो चीज़ मिल जाएगी हैं भिंडी चालीस रुपए में मिली एक नंबर हाँ चालीस रुपैया में है लोबिया भी चालीस रुपैया में है हाँ तो भाई चालीस चालीस पचास तोरई है हाँ परवल मिल जाई परवल अभी महंगा है हाँ परवल अभी महंगा है परवल ठीक हाँ मिल जाई हाँ नमस्ते